हेलौ हम गोलूके पापा बाजैत छी सर नमस्कार सर कहलहुँ जे हमरा छुट्टी चाही रहय बच्चाके गोलूके पन्द्रह दिनके हम सभ कनिटा जा रहल रहियै घुमयलऽ देखिऔ बात ई छै जे कि गोलूके जे मम्मी छै हुनकर तबियत भै गेल रहय कनिटा बीचमे खराप हुनका दिमागी समस्याकऽ कनिटा प्रोब्लेम भै गेल रहय जे कारण हुनका हमरा लय जाबय पड़तै हिनका डॉक्टर कहलकै हिनका घुमेबिऔ कनिटा इमहर उमहर तऽ हुनका हेल्थ पर कनिटाअच्छा असर पड़तनि आ हमसभ घरमऽ छियै तीन आदमी हम छी गोलूके मम्मी यऽ गोलू यऽ आब गोलूकऽ ककरा लग छोड़िके चलि जेबय तऽ ई चलते हम सोचलियै जे एक बेरा घुमलि जाइत छियै तऽ एतय बगलेमऽ अपन सभके नेपालमऽ बेकतार एकटा जगह छै बड़ा नीक जगह यऽ तऽ हम सोचलियै ओतय रहि कऽ दू तीन दिन रहिकऽ फेर हमसभ ओतय आ ओतऽसँ फेर हमरा सभक निकलय पड़तै काठमाण्डू तऽ लगभग पन्द्रह दिना हमरा सभक लागि जेतय टोटल तैंकऽ लेल सोचलहुँ जे हम अहाँक ई करी गोलूके पढ़ाइ तऽ कनिटा खराब छै ई तऽ हमरा बुझल यऽ जी जी आ हमर सभक बच्चाके जे पढ़ाइ छै ओकरामऽ कि मतलब ओ कोन कोन सब्जेक्ट एना यऽ जकरामऽ ओ कमजोर यऽ ओ जेकरामऽ बहुत जादा दिक्कत बहुत जादा छै गोलूके

मेन छै जे सर ओकरा खेलय पर ध्याने बहुत चलि गेलय हँ ओ बच्चा आइ काल्हि मोबाइल तऽ जनिते छियै मोबाइल ललक तकर बाद ओकरा गेम चाही ओ लागि जाइए गेममे आ गेममे लागयके बाद ओ पढ़िते नहि छै ओकरा डाँटि फटकारिकऽ कनि मानि पढ़ाबैत छियै

हँ से तऽ छै ठीक छै सर एना करैत छी हम आबैत छी काल्हि इस्कूल अहाँकऽ इस्कूल आबिकऽ हम अहाँसभसँ एक बेर भेट करैत छी चूँकि हमरा जरूरी छै तऽ ओ बतेबय केलहुँ अहाँक पत्नीकऽ लेकऽ तऽ एक बेर हम ठीक छै सर हम आबैत छी ठीक छै सर ठीक छै